جی ہاں بہار میں مرکزی ٹیم سپورٹ ہے جہاں کی ہنٹس باسکٹ بال اور بہار وومین فٹ بال ٹیم بھی ہے اور نصیب اسپورٹس اکیڈمی جو بہت ہی اچھا سکھاتی ہے اکیڈمی چلتا ہے ان کا اور بہار میں اچھے سے اچھے اسپورٹس کھیلنے کی جگہ ہے جہاں ہمیں سیکھنا چاہیے اسپورٹس کے بارے میں اسپورٹس کیا ہوتا ہے اور ہمیں کھیلنے کا طریقہ ہمیں کھیل کے کھیلنا کیسے ہے وہ سب چیز ہمیں سمجھایا جاتا ہے اسپورٹس ایک طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ہے اور یہ اکثر منورنجن کے لیے انسان کے من کو موہ لیتا ہے اور ہمیں اکیڈمی میں جانا چاہیے جہاں کی جیسا کہ نصیب اسپورٹس اکیڈمی ہے اور وہاں جا کے ہمیں اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے کیونکہ اسپورٹس کے بارے میں جاننا ہی بہت اچھا لگتا ہے اور میرے دوستوں کو بھی اچھا لگتا ہے اسپورٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اسپورٹس میں جانے کے لیے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے دوست بھی اسے اچھے مانتے ہیں اور